बार्देस जिल्ल्यांत हिंदू किरीस्तांव मुसलमान हांचे वेगवेगळे उत्सव सांस्कृतीक उत्सव तशेंच सण व्हडा दबाज्यान मनयतात हालींच मे म्हयन्यांत साळगांवच्या माय दे देवस इगर्जेचें फेस्त मोठ्या दबाज्यान मनयले ते इगर्जेचे देडशीं वर्सा जाल्ल्या खातीर अंदुच्या फेस्ताक चड महत्व आयलां शिवोले तशेंच सेंट अँथनी फेस्त मेठ्या दबाज्यान मनयतात दिवाळी होळी संक्रांत हे वेगवेगळे उत्सव हिंदू लोक सगळ्या घराघरांनी मनयतात